नोंथाङा मानि थाखाय लेखा फरायाखै बा स्कुल कलेज फरायाखै बेनि जाहोनखौ गुसुङै खिन्थानो हागोन नामा बिदिनो गोदो उन्दै समाव बिमा फिफाबो खस्थ' जाबाय नालाय जों लेखाखौ फरायनो मोनासै आरो बिमा फिफाखौ अन्नायजों जों बिमा फिफाजों खामानि एरि मावफाबाय दांफाबाय स्कुल आव बिमाफ्रा थांनो थिनदोंमोन जोङो बिदिनो बिमा फिफानि खस्थ'खौ नुनानै थांनाय जायासै फरायासै जों फरायला होन्नायो बिमा फिफाजोंनो एखनबा समाव गोदोथ' जानाय लोंनाय आंखाल खामोन ना खस्थ' खामोन मावनाय दांनायफ्रा बिदिनो हाजिरा मोना मावजिरा मोना बिमाफ्रा बिदिनो खस्थ' मावनायखौ नुनानै जोङो बिमा फिफाखौ अन्नानैनो स्कुलाव थांनो थिनबाबो थांनाय जायासै जोंनो फरायासै जों स्कुलखौनो गारबाय बिदिनो बिमाफ्रा खस्थ' मस्थ' बाबो स्कुल हाबनांगौ फरायनांगौ एसे एनै रोंनानै थानायानो थानायनियानो मोजां होन्नानै बुंबायबायदोंमोन बिमा फिफाया बिदिनो जोंबो फरायासै खस्थ'खौ नुनानै जार्ला जाबायना बिमा फिफाफ्राबो आंखायनो जोङो नांगौबा जोङो मालायनाव रुवाथि थालाबायनानै नोंसोरखौ नायफिनसै होन्नानै बिमा फिफाखौ बिदि होन्नानै जों मालायनाव रुवाथि थाबाय बिदिनो मालायनि न' न' रुवाथि थानानै बिमा फिफानो एसे एनै फैसा हरबाय जोङो दा खस्थ' खालामबाय दा लेखाखौ रोङासै जोङो बिमा फिफा बुंबाबो जों फरायासैबा दासो लेखा फरायनायखौ दासो फस्थायनांगौ फस्थायफिनबाय आरो जोङो दा लेखाखौ